गुजरात में अलॻि ई खाइण जी सुठी सुठी शयूं मिलंदियूं आहिनि पर सूरत में त हिकदमि मस्तु आहे सभ जे गणेश जी आलू पूरी आहे वेसुअ जी कचोरी आहे संतोष जी खारी ऐं तोश फेमस आहिनि लोचो ईदड़ा खमण सूरत में ॾाढो सुठो नाश्ता ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि रामनगर में वञु त दाल पकवान ॾाढो मस्तु मिलंदो आहे लक्ष्मी वारे वटि वञु त गजरुनि जो सीरो बि तयारु मिलंदो आहे हाणे त घर करण जो ज़रूरी कोन थो पए सभिनि हंधि नाश्ते ॾाढी सुठा मिलंदा आहिनि घर जहिड़ा ई मिलंदा आहिनि इन ई सां पोइ घर में छा कॼे पर नाश्ता ॾाढा गुजरात में सूरत में ॾाढा सुठा आहिनि जिते बि वञु स्वादिष्ट ॾाढा आहिनि घर जहिड़ा ऐं पांव भाॼी बि मस्त प्राइम ते मिलंदी आहे मनचुरियन राइस इहे बि ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि